नोंथांमोननि जायगानिफ्राय ओंखारनाय गेलेग्रा सुबुंफोरा सोर जाय गावसोरनि गेलेनाय फोराव मोनसे हांखो बानायदों जोंनि जायगानिफ्राय जेरै आं उन्दैनिफ्रायनो नाजा नाजा गेलेबोनानै नाजा नाजा गेलेबोनानै बा दिनैसिमाव आङो बहुथ जायगायाव आङो थांनानै गेलेनो खाबु मोनदों जेरै मैद्य' प्रदेश केलकाटा बा आसामाव बहुथ जायगायाव आङो नेशनेल लेभेलाव गेलेहैदों दा दासिमाव आं गेलेना फै गेलेनानै थानाय समाव आङो दा आंनि जायगा बा दतमा दतमा फुटबल स्पर्टस एससिसेशनाव आङो स्पर्टस सेक्रेटारि हिसाबै दङ बा फुटबल सेक्रेटारि हिसाबै दङ आङो दा उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ गोजौ लेबेल सिम लाबोनो फोरोंलांगासिनो दं बा सामब्लायगासिनो दं दा बेबायदिनो जेरै जा गथ'फोर गेलेनाय आयदाखौ दा नोङो सोलोंगासिनो बेफोरखौ आङो मोजाङै मोजां जेरै दा सासे मुं जादों जोंनि एलेखानिनो जेनोबा आंनिनो सार बिस्वाजित सार नि फिसाजो अपरना नारजारिया जोंनि सिम बा भारतसिमाव जोंनि अमेन फुटबल बा भारतनि फुटबलार हिसाबै अमेन फुटबल प्लेयार हिसाबै दिनै केपटेन जानानै दङ बेफोरबायदिनो जेरै देब्लाप जागासिनो दं ओमफाय जोंनाव दङ आंजोंनो गेलेबोनाय लोगोसे जेरै दुरगा बर' बा हलिचरन नारजारि बा फंबाइ मोनहा मुंदांखा खालाय बोगासिनो जेरै भारतावनो बहुथ नाम जाबाय दा बेफोरबायदिनो आंबो दा नै उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जायगानिफ्राय बोखांलांनो आङो नाजागासिनो दं बेफोरनो आरोखि